ले लिखण जो शौंक़ु इलाही वॾो शौंक़ु आहे जंहिंजे करे जंहिंजे कारण शांत जॻह शांत वातावरणु खपंदो आहे जेको असांखे पंहिंजे घर में ई मिली वेंदो आहे इनजे कारण असां कोई दिक़तु न थींदी आहे आराम सां वेही करे लिखी वठंदा आहियूं ऐं वरी लिखी करे हिकु ॿ बार पढ़ी सम्झी करे ई उनखे अॻिते वधाईंदा आहियूं जंहिंमें असांखे कोई दिक़तु न अचे